मुंहिंजो ईअं मञण आहे त कहिड़ी बि कलाकृति हुजे कहिड़ी बि पेंटिंग हुजे जंहिं सबबु पाण उहा पेंटिंग ठाहियूं था त हुनमें हुनजे बारे में शुरूआत खां अंत ताईं सभु शइ जो किथे न किथे किथे न किथे किथे न किथे कुज न कुझु हुनजो हिंट ॾिनल हुजे जंहिंसां पाण समिझी वञू त ईहा कलाकृति सचु में इन शइ लाइ ई ठही पई आहे जीअं त हीअंर अञा ॾियारीअ जो त्योहार वियो त मां मुंहिंजे घरु ॾियारियुनि जी छुट्टीअ में वई हिक सुठी सुंदर पेंटिंग ठाही हुई उनमें मूं ॾेखारियो हो त बाज़ारि लॻी पई आहे जंहिंमें मिठायुनि जूं दुकानूं आहिनि त साहेड़ियुनि जूं दुकानूं आहिनि सिंधी सिंधी हटिड़ियूं पियूं विकामिजनि हिक माई ॾीआ खणी वेठी आहे दुकाननि जे ॿाहिरि फ़टाकनि जा स्टॉल लॻा पिया आहिनि ऐं उनजे साम्हूं मूं ॾेखारियो त हिक सोसाएटी आहे सोसाएटी सॼी रंगीन नवंन कलरनि सां चिमिके पई त कंहिं कंहिं पंहिंजे घरनि खे बिलिबिड़ियुनि सां सजायो हो कंहिं कंहिं कंहिंजे पंहिंजे घरनि खे ॾीआ ॿाड़े सजायो ऐं हुनमें ॾेखारियो घर जे ॿाहिरि अंङण में हिक नंढी सी छोकिरी वई पंहिंजी कला रंगोली ठाहे पई ॾेखारे त हुनजे पासे मूं ॾेखारियो त हुनजी माउ हिकु ॾीओ ॿाड़े आई आहे ऐं हुन रंगोलीअ जे मथां रखी हुन रंगोलीअ जी शानु वधाई वरी हुनजे ॿिए बड़ु साम्हू ॾेखारियो हुनजा नंढा ॿ भाउड़ फटाकिड़ा ऐं फुवारा ॿाड़े ॾियारी मल्हाए रहिया आहिनि ईअंई आसमान में मूं ॾेखारियो त किथे रॉकेट पिया ॿड़न किथे फुवारा पिया ॿड़न सॼे हंधि आसमान में रोशनी छाई पई आहे त हिक कलाकार जी दृष्टी इहेई हुजिणी खपे त जेका उहा कला ॾेखारे पियो हुनमें सॼी कलाकारी शूरूआत खां अंत ताईं ॾेखारे त हुनजे अंदरि स्टोरी छा आहे हुन शइ जी हुनजे अंदरि हुन कहिड़े सबबु उहा शइ ठाही आहे हुनजो सॼो वर्णनु हुन हिकिड़े ई चोरस खाने में थी वञणु खपे मुंहिजो मञण त हीअ आहे